जी हम सुनील झा बाजि रहल छी जी बाजू

हम एकटा फिल्म निर्माता छी हमर फिल्मके बहुत जग मतलब कि बहुत दर्शक पसन्द केने छथि जाहिके जरिए हम सेलेब्रिटी सेहो भेल छी आओर हमरा बहुत ज्यादा गर्व आओर बहुत आनन्द महसूस भऽ रहल अइ की हमर फिल्म जे छै से कि एतेक हमर सिनेमा चललै एतेक लोक जे छै से कि हमर प्रशंसनीय बनेलखिन एतेक लोक ओकरा पसन्द केलखिन तऽ एहिचीजके लेल हम बहुत ज्यादा गर्वान्वित छी आओर हम प्रयास करै छी कि दर्शकके आगू अहूसँ भी बढ़ि चढ़िकऽ आओर भी बढ़िआँ बढ़िआँ हम रोल देखाकऽ आओर भी फिल्म मतलब करी ताकि दर्शक सबके हमर फिल्म एकटा प्रेरणादायी साबित होइ आओर ई सेलिब्रेशन हमरा साथ हमरा जीवनमे बेर बेर हमरा होइत रहए जी एकरा लेल हम बहुत एकटा सुन्दर विचार केने छी कि अपन मिथिला अपन देश सिनेमाके शीर्षक राखि रहल छी आओर ओहिपर मिथिला क्षेत्रके ग्राम्य जीवनपर आधारित एक सामाजिक मतलब कि सिनेमा रहत ओहिमे समाजमे भऽ रहल कुरीति या भऽ रहल अच्छाइ चाहे भऽ रहल कुरीतिके कएक तरीकासँ निपटारा कैल जेतै हमरा मैथिल समाजमे ई चीज जे आइके दौड़मे बहुत ज्यादा बढ़ि गेल छै ई कोना ई चीजके समाप्ति कैल जेतै तऽ ई हम दर्शक सबके देखाकऽ एगो सिनेमाके जरिए देखाकऽ ई चीजके हम ई करऽके प्रयास करि रहल छी ताकि जे छै से कि हमर मिथिलाके लोक भी जागरूक हुअए आओर ई कुरीतिके खत्म करै

हँ ओ एक्चुअली भेलै कि ओहि दुआरे पिछड़ा पिछड़ि रहल छै ताकि जाहि हिसाब किताबके एखन समय चलि रहल अइ ओहि मोताबिक ओकरा हम कएक तरीकासँ परिवर्तन करबै ताकि लोकके जे छै से कि दिमागमे ई चीज बैसतै आओर अपना जीवनके परिवर्तित करऽके चाहथिन ओहि हिसाब किताबके एखन तक एकोटा सीरियल आओर एकोटा सिनेमा एखनतक नहि पेश भेल छै एखन तक नहि बनल छै ताहि दुआरे लोकसब पिछड़ि रहल छथि लेकिन जखने दर्शकके समक्ष जी ठीक धन्यवाद